औ हेल्लो

आत्सा सा सा औ आत्सा सा सा सा आत्सा आत्सा औ औ क'क्राझारावथ' जेनेबा दङ गोबां जायगा जेनेबा हमना ला जों हाग्रा ओनसोलाव बेरायहैनो हायो ओमफ्राय हाजो गाखोनो हायो हिल स्टेसन खालामनो हायो बिनि अनगायैबो माने बेबायदि दं आरो कि दा नोंथाङाबा माबायदि एरियायाव थांनो लुबैयो ना हाजो गाखोनो लुबैयो ना नेचारेल सिनारिफोर नायनो लुबैयो औ आत्सा आत्सा औ औ जेनेबा ओं ओं औ औ नेसनेल पार्क औ नेसनेल पार्क होनोबा रिसेन्टलिसो एप्रुभेल जानाय पार्क पार्क दंमोन रायमना होननाय बेयाव माखासे दंफां लाइफांफोर नुगोन जिब जुनारफोर नुगोन आरो दैमाबो दं दैमा सेर सेरजों मोजां मोजां बार जानो हायो बेनो आरो खि दा थानायनि सुबिदायाथ' जेनेबा जोङो क'क्राझारनिफ्रायबो एसेबां मानि गोजान जाया हिसाबै क'क्राझारावबो थानो हायो क'क्राझारनिफ्राय थानानै बिनिफ्राय माने गारि लानानै जिपफोर लानानै दा जायखिजाया माखासे भेहिकेल लानानै जों थांनो हायो आरो खि कमारसियेल भेहिकेल भारा लाना थांनो हायो सुबिदाया आरो ओजोंबो थानो हायो थायोबा किन्तु ओजों थायोबा एसे कस्टलि जायो आरो कि औ जायगायाव थायोबा पार्कनि खाथिआव थायोबा बा माखासे रिजर्टफोराव थायोबा कस्टलि जायो किन्तु क'क्राझाराव थायोबा एसे खमआवनो एडजास्ट जायो आरो कि बिनिफ्राय औ बेलेग जायगा बेरायनो जेनेबा मोनसे बिरात मोनसे पपुलार जायगा दङ जोंनिआव बाउखुंग्रि हाजो होननाय औ क'क्राझारनि बेयो एसे ओरैहाय सानजा खोलाहाय थायो आरो कि बे खाथिआवनो जायो बे रायमना होननायनिफ्राय दा बेयाव थाङोब्ला हाजो गाखोनो हायो मोनसे माने बिरात मोनसे पपुलार जायगा आरो कि बेयाव बैसागु समावथ' बिदिनो गोबां मानसिफोर फैयो बिरात मानसि जायो आरो कि बेयावबो जों थांनो हायो आरो बिनिफ्राय औ क'क्राझारनिफ्राय इसे गोजानाव थाङोबा मानास नेसनेल पार्कआव थांनो हायो बेयाव जों हाग्रानि अमा नुयो मै नुयो गान्दा नुयो मैदेर नुयो माखासे हाजोफोर दङ औ आत्सा आत्सा आत्सा औ सेफ्टि सेफ्टि हिसाबैथ' सेफ्टिनि सायाव मस्ट माने प्रायरिटि होनाय जायो दा माने बिखौ मानास नेसनेल पार्कखौ फरेस्टआ नायो हिसाबै माने जोङो जोंनि जानला मानला गारिबो लांनो हाया गावसोरनि एप्रुभेल थानाय जिपखौ जों लांनो हायो आरो बिजों लोगोसे बिसोरो साफा साफा फरेस्ट गार्ड सिलाय लानाय मोनसे सासे गार्ड हरफाखायो आरो कि सेफ्टिनि थाखाय दा बेनिखायनो बेयाव माने सेफ्टिनि सायाव बेखौ जेबो गिनांगौ साननांगौ गैया आरो कि औ औ औ नोंथाङा औ दे जागोन नोंथां दे दे अ' अ'